हैलो आं

खरी आहो ठीक अं तुस दिक्खेआ ते होना ओह् बड़ा किश ऐ

आं इद्धरू आरएस पुरा पास्सै फिर आयो तुस